जोंनि समाजाव सुबुंफोर एबा गौथुमफोर दङ बिथांमोननि नाजानाय आरो मोजां गुन होनायाव गोबां फरायसाफ्रा गावसिनि रोंगौथि एबा मोसानो हानाय तेलेन्टखौ दिन्थिफुंसारनो हादों आरो बिथांमोननि फोरोंनाय आरो बिथांमोननि माखासे मोजां बिहोमा होनायजों जोङो गोबां रोंयिखौ रोंनो हादों आरो सोलोंनो जोङो मोसानो हादों आरो बे मोसानायखौ लानानै बिथांमोना दाब दाब जायगायाव स्टुदेन्टफोरखौ लानानै मोजां फोरोंथाय होनानै आरो सोलोंथाइ होनानै बिथांमोना दाब दाब जायगायाव पारटिसिपेथ खालामनानै जोंंनि जा रोंगौ मोसानायखौ जिउयाव थुलुंगा होनायजों आरो माखासे मोसानाय फोरखौ फोरोंनानै माखासे स्टुदेन्थफोरखौ जिउआव थुलुंगा होनायजों मोसानायजों आरो मोसानाय जोंनो गावनि लाइफ आव सासे साकचेसफुल जाफुंनो हानाय मानसि खालामनो थाखाय बिथांमोना गोबां नाजादों आरो गोबां खाबु आरो राहाफोर होदों बिथांमोना माखासे दान्स एकादेमी स्कुलफोर खुलिनानै गोबां स्टुदेन्थफोरखौ फोरोंदों आरो मोसानो गोरों खालामदों बिथांमोननि नाजानाय आरो अन्नायनि गेजेरजों गोबां जायगायाव पारटिसिपेथ खालामनानै गोबांयानो गाव गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै माखासे गोनांथार बान्थाफोरखौ मोनफुंनानै समाज आरो सुबुं फोरखौ गोजोन होना हानाय खालामदों